हम खेनाई बनबय सॅं पहिले सामग्री सब जे राखै छियै जेना की हमरा जे बनेबाक यऽ जेना तरकारी बनेबाक यऽ तऽ ओहिमे लहसन प्याज टमाटर धनिया पत्ता फेर ओहिमे मतलब की पेस्ट बनाके सभ किछु फेर ओहिमे हल्दी बुकनी धनी बुकनी मिर्ची बुकनी नमक तेल जीर के छौकन देबै से जीर तेजपत्ता ई सब सबटा पहिले ओड़िया कऽ तकरबाद जेना की हमरा तरकारी बनेबाक यऽ तऽ हम ओहिसभ सऽ तरकारी बनाबै छी जेना की दालि लऽ लियऽ दालि बनेबाक यऽ तऽ दालि हम पहिले कुकर मे बना लेलहुॅं फेर छौकन के लेल तेल फेर ओहिमे जीर तेजपात मिर्ची टमाटर धनिया पत्ता जाहि चीज स अहाँ छौकु ओहिके सामग्री हम अपन बना कऽ राखै छी जेनाकि चावल बनेलहुॅं तऽ फेर ओहिके पहिले के लेल तऽ हम अपन पानि आनि के ओहिमे बर्तन मे दय के चढ़ा दै छियै तकर बाद चावल धो के ओहिमे दऽ दै छियै तऽ ओ चावल के लेल एतबे काफी छै फेर अहाँ के तरुआ बनेलहुॅं तऽ पहिले पिठार लऽ लिअ पीस लिअ ओकरा फेर ओहिमे थोड़ा सा हल्दी नमक सभकिछु मिला के फेर ओहिके तेल मे गरम तेल मे तैर लिअ आओर भऽ गेल जेनाकि माँछे मछली तऽ ओहियो के लेल प्याज लहसन धनिया पत्ता टमाटर हल्दी बुकनी मिर्ची बुकनी आओर धनिया बुकनी आयल सबकिछु के प्रयोग करय के पहिले हम अपन पेस्ट बना कऽ पीस कऽ राखि लै छी तकरबाद हम बनाबै छी खाना बनबै के सामग्री खाना बनबै सॅं पहिले हम तैयार कऽ कऽ राखि लै छी तकरबाद हम खाना बनाबै छी